शारीरिक व्यायाममे जे हइ जे हम जे हथि से से पुशअप करै छी दण्ड पुशअप हो गेलक आओर उठि बैठि ई आओर डम्ब डम्बल डम्बल उठबै छी चेस्ट वर्कआउट ईसब करै छी आओर बीम घिंचै छी आओर रनिङ्ग करै छी आओर जे हइ से आओर सिक्स पैक वर्कआउट करै छी बहुत मतलब कि ईसब करै से अच्छा स्वास्थ्य अच्छा रहैए नीन्द अच्छा अबैए तनाव दूर होइए आओर चे चेस्टके वर्कआउट करै छी फेर शोल्डरके वर्कआउट करै छी शोल्डरमे